कानूनी दस्तावेज कऽ बड प्रक्रिआ होइत छै जे सबके हमरा जतबा तक अनुभव छै ओहि हिसाबसँ हम गेल छलियै आफ़िडेबिट बनबाबऽके लेल कोर्टमे तऽ कोर्ट गेल छलियै तऽ हमर आधार कार्ड हमर फोटो इएह सब लऽ कऽ मतलब पूछताछ केलखिन आओर तखन जाके इएह सब कठिनाइ सब होइत छै कि एस डी ओ ठाम साइन करबाबऽ जाएके लेल बड कठिनाइ होइत छै आओर कोइ भी सरकारी काज करबाबऽके लेल अहाँकेेँ जादा परेशानी होयला पड़ैत छै एहिसँ अहाँकेँ आधार तऽ कन्फर्म लऽ कऽ जाए ला पड़ैत छै कतबो कोइ भी काज कोइ भी दस्तावेज या कोइ भी कानूनी प्रक्रिआ किछु करबै तऽ आधार लैके जाए ला होइत छै बिना आधारके तऽ किछु नहि होइत छै आधार लऽ कऽ जाकऽ आ तखने ओकर कोइ दस्तावेज बनैया मतलब बनलक इएह सब परेशानी भेल आओर अहाँकेँ कठिनाइ तऽ किछु नहि छै लेकिन काज करैमे तऽ कठिनाइ किछु नहि छै लेकिन सब अपना अपना जगह सब सही रहैत छै